हेलो हम्मे बाहरसँ घुमय लए अयलियै हइ बाहरसँ कते कते घुमयके जगह छै आओर उसब हमरा फेन बता देबय घुमबय फिरबय कोन जगह बढ़िआँ छै मतलब माने की से मतलब बारह टा छै या मन्दिरे तन्दिर छै मतलब कोइ जगह बढ़िआँ सही छै ओइ जगह मे मतलब घुमबै फिरबै घुमै फिरैलए एलियैये मतलबमे बढ़िआँ जगह जे हेतय ने घुमय फिरा दियौ वएह देखय लए अयलियैये हमरा जे देखा दियौ कोइ की मे सही लागय छै आओर मतलब आओर मतलब आओर मने मन्दिर तन्दिर है इएहमे बढ़िआँ जगह अइमे हेतय अइमे पार्क तार्क जे हेतय ओ सबमे घुमि लेबय बढ़िआँ जगह सुविस्ता छै ओइमे की बढ़िआँ घुमय फिरयमे ठीक लागय तऽ हमरा तऽ बाहरसँ अयलियै हँ तऽ हमरा थोड़ी देखल छै अहाँ सबके तऽ देखल सुनल छै बढ़िआँ जगह छै ओइ जगहमे घुमय फिरय देबय तऽ हमरा आर घुमि फिर लेबय हँ हम अन्दर अयलियै घुमय लए अइलियै तऽ देखबय नहि करबय भरिके तऽ हमरा देखल नहि छै देखय लए अएलियै तऽ देखबय ने मन्दिरे आर छै ई या की से कतहु बढ़िआँ जगह छै बगान बगीचा छै ओइसँ मतलब घुमयमे ठीक लागय छै

हँ एमहर घुमू हँ हँ तऽ जेबय नहि जेबय नहि तऽ चिड़ियाँ घर जेबय मन्दिर आरमे जेबय मन्दिर आर तरफके घुमि लेबय हूँ वएह मन्दिर ओतऽ कहलहुँ जे ठीक छै ने मन्दिर छै ने बढ़िआँ कथी भेलय अहाँ बोलैती रहय घुमय घुतरे घुमय फिरय लए अय लियैये हम आर घुमि फिर लेबय ठीक रहतय घुमय फिरय लए अयलियै यऽ मतलब बगीचा मन्दिर हे ई मतलब बढ़िआँ जगहमे छै

कोइ रहय छै

आनय छियै हँ माँनय छियै नहियेँ तऽ हँ चिड़ियाँघर करखना आर ई सब जे रहय छै अइ सबमे देखयमे तऽ ठीक लागय छै तऽ हमरा आर कहली जाइ छियै घुमि फिरिके चलि एबय वएह सब घुमबय फिरबय नहि तऽ वएह तैँ अयलियै बाहरसँ घूमय लए